ہمارے علاقہ میں خاص کر کے ایرٹیل بوڈا جیو زیادہ ہی چلتا ہے اور ہم لوگ ہم تو بوڈا ہی یوج کرتے ہیں اور اچھا نیٹ چلتا ہے اس کا اور ہمارے گھر میں ہمارے ہسبینڈ ہماری ماں ہمارے پاپا سب الگ الگ ٹائپ کے نیٹورک کا یوج کرتے ہیں اور سب کا ریچارج الگ الگ ہے جیسے کہ بوڈا میں تین سو ننانوے کا ریچارج ہوتا ہے تو دو دو جی بی پر ڈے دیتا ہے اور اس ایسے ہی بوڈا میں بھی ایرٹیل کا الگ ہے جیو کا الگ ہے سب کا الگ الگ پلان ہے اور ہمارے گھر میں خاص کر کے ہم لوگ جیو کا ہی یوج کرتے ہیں اور چلاتے ہیں اور ابھی تو فور جی کافی خراب چلتا ہے فائیو جی کا اسپیڈ اچھا ہے چلتا ہے ٹھیک ٹھاک ہے اور سب ہے سب الگ الگ ٹائپ کے نیٹورک یوج کرتے ہیں کوئی بوڈا کوئی ایرٹیل کوئی جیو تو کوئی بی ایس این ایل اور ہم تو بوڈا ہی یوج کرتے ہیں جو تین سو اس کا دیتا ہے